हँ हम कहुँ जाइ से नहि रहियै कहुँ सभ लोक जाइत रहथिन मतलब शुरू शुरू अशोक धाम कि चलू चलू कुल सखी जे अथि जाय लगलै तऽ हम भी कहलियै कि हम भी जयबै अशोक धाम गेलियै हमरा गाँवसँ तऽ नैहरासँ तऽ नजदीके पड़ैत रहै नैहरासँ अशोकधाम नजदीक पड़ैत रहै अशोक धाम तऽ अपन पैदलो चलि जाइत रहियै अथि सोमवारीमे कातिक पूर्णिमा भेलौ माघ पूर्णिमा भेलौ अपन गेलहुँ अशोक धाम अब शादी उदी हो गेलै तब तऽ दूर आ गेलियै तऽ दूरसँ तऽ नहि जा पा रहलियै कहियौ होल तऽ साल दू सालमे अपन कभी शिवराति तिवराति होल त शिवराति शिवराति आओरमे गेलहुँ अशोक धाम आब तऽ कुल सभ जाय लगलखिन अशो यहाँ देवघर जाय लगलखिन कुल पैदल सावनमे तऽ मन कहै हमहूँ कि हम भी जयतहुँ हन तनि तब तखन नया उआ रहियै तऽ तखन नहि कोइ जाइ लए दैत रहथिन तब फेर किछु दिनके होलै बात तऽ कुल जाय लगलखिन तब हम भी कहलियै हमहूँ जयबै तऽ पैदल हम भी गेलियै बहुत मन लगलै पैदलमे सभ लोक तखन काँवर लए कऽ नहि गेलियै से पीठपर लए कऽ जल लए कऽ गेलियै हम शुरू शुरू गेलियै आ फौँका तऽ तेहन गोड़मे हो गेलै तऽ कहीँ बाबा आब नहि अयबह फौँका हो गेलै आब नहि अयबहु आ तऽ फेर कुल लोक जाय लगलै तऽ फेर मन करि गेलै कि फेर जैतहुँ तब गेलियै काँवर लए कऽ गेलियै तऽ काँवर लऽ गेलियै तऽ उतना रस्तामे नहि होलै फौँका वौँका नहि होलै खूब बढ़िआँ एलियै आरामसँ गेलियै तऽ खूब मन लगलै लेकिन लाइने बहुत दूर धरि जतेक दूर लगल रहै लाइन धोबिए घाटसँ लाइन लगहौ वहाँसँ मतलब बैठल बैठल दस बारह घण्टा लाइनेमे रहि गेलियै एकदम मन व्याकुल एकदमसँ नहि पानि कहीँ पियलियै नहि किछु एकदमसँ ओतय बाबा कृपा बढ़िएँ रहलियै दर्शन केलियनि दर्शन करि कऽ तब ओन्नऽ सँ एलियनि तब खाना उना खेलियनि पण्डा उण्डाकेँ दक्षिणा उक्षिणा देलियनि तब सामान उमान कहलियै हइ किछु प्रसाद उरसाद कीन लै हियै बच्चा बुतरू लेल जे होलै सिन्दूर टिकुली हम कीनि कऽ अपन तब अयलहुँ अपन देवघरसँ मन तऽ देवघर बड़ लगैत रहै जखन चलैत रहियै तखन काँवर लऽ कऽ खूब मन लगैत रहै तऽ शुरू शुरू गेलियै तऽ मन नहि लगैत रहै गोड़ो फौँका हो गेलै परेशानीमे जब दोहारा गेलियै तब खूब मन लगैत रहै आ परेशानी भी उतना नहि होलियै गेलियै तऽ बाबाके कृपा रहै देवघर गेलियै तकर बाद फेर कुल जाइ रहै अमरनाथ तऽ कहलियै अमरनाथे चलि जाय कुल जाय रहलखिन नहि जायब तऽ कोइ फेर हम नहि जाय पाड़ब अमरनाथ चलि गेलियै अमरनाथ गेलियै यहाँसँ ट्रेनसँ गेलियै हन वहाँ जम्मू जम्मू गेलियै ट्रेनसँ आ जम्मूमे फेर कहलियै जयबै तब पुलिस रोकलकै कि नहीं अभी वहाँपर बर्फ गिर रहा है अमरनाथमे अभी मत जाइये अभी तीन दिन रोकलकै जम्मूएमे तीन दिन रुकलियै जम्मूमे तकर बाद बर्फ रुकि गेलै हटि गेलै तब बसवला खोललकै तब गेलियै तऽ एक दिन बसपर रहलियै बसपर रहलियै तऽ बसपर कुल कुल लोक डरबै कुल कहै कि उग्रवादी आ रहलै हइ उड़ा देतौ बसेकेँ उड़ा देतौ कुल अपन कोइ हँसै हइ कोइ डरबै हइ कि बसे उड़ा देतौ उग्रवादी एन्नऽ बहुत रहैत हइ अमरनाथ नेने आ तैओ ठीके रहलै भगवानके कृपासँ तब गेलियै चंदनबाड़ीमे उतरलियै चंदनबाड़ी से खाना वाना खेलियै नहा सुना कऽ फेर चललियै वहाँसँ वहाँसँ फेर चललियै तब वहाँसँ फेर पैदले जायके बारी होय गेलै पैदले तीन चारि दिन पैदल लागि गेलै चंदनबाड़ीसँ अमरनाथ जायमे तऽ वहाँसँ चलिते चलिते फेर भरि दिने पहुँचलियै पंचवटी पहुँचलियै वहाँ गेलियै वहाँपर पंचवटीमे भगवान से दर्शन केलियनि पंचवटीमे जल कनि छिड़लियनि वहाँसँ फेर चललियनि राति होलनि तऽ विश्राम केलियनि रस्तेमे विश्राम कऽ कऽ फेर भोर उठलियनि फेर चललियनि चलिते चलिते चलिते तऽ फेर शेषनागमे पहुँचलियै शेषनागमे पहुँचयके बहुत चढ़ाइ शेषनागमे होय पहाड़ बहुत भारी ऊँचा रहै वहाँ चढ़ रहै रहै जकरा रहै पैसा ओ अपन घोड़ापर चढ़ैत रहै कोइ खटोलापर चढ़ैत रहै हमसभ गरीब लोक अपन पैदले केनाहु चलि जयबै आ जकरा लोक नहि चढ़ होलैन तऽ पैसा नहि रहै तऽ ओ घूरि गेलै बहुत मतलब घुरियो गेलै शेषनागसँ घुरि गेलै कि नहि चढ़ होतै एतेक चढ़ाइ नहि हमरा चढ़ै पारबै तऽ घुरि गेलै बहुत लोक लेकिन कइसो हम चढ़ि गेलियै रसे रसे कृपा रहनि अमरनाथके तऽ चढ़ि गेलियै फेर चारि दिन तऽ लागि गेलनि तऽ गेलियनि भगवानके दर्शन साँझ पड़लनि तऽ गेलियनि नहेलियनि सुनेलियनि पड़ी रहथिन नहा सुना कऽ दर्शन केलियनि बाबा तऽ पिघलि गेलखिन बरफके बना कऽ अमरनाथमे भोलेनाथ दस फिटके बनलखिन पिघलि गेलखिन दर्शन नहिए हो पयलनि बरफके तैओ बाबाके अथि रहनि शिवलिंग भेल दर्शन केलियनि आर सभकिछु रहनि सभचीज रहै खाली ओ हुनकर बरफवला नहि रहनि शिवलिंग बर्फवला पिघलि गेलनि तऽ ओ दर्शन नहि हो पयलनि दर्शन केलियनि फेर रातिमे रहै ओजऽ ही किछु लोक छुटि गेलखिन पाछू तऽ हुनका खातिर राति फेर वहाँ विश्राम करय पड़लै वहाँ विश्राम केलियै तऽ किछु लोक फेर एलखिन भोरमे ओहोसभ दर्शन केलखिन तऽ फेर वहाँसँ चललियै वहाँसँ चललियै तऽ फेर अयलियै यहाँ यहाँ अयलियै तब चलिते चलिते तऽ फेर यहाँ बलटा अयलियै यहाँसँ बालटे बालटे से लौट गेलियै बालटा एलियै चलिते चलिते तऽ वहाँ फेरो खेलियै पिलियै रहलियै तऽ फेर बालटासँ फेर अपन निकललकै फेरो वैष्णवी गेलियै वैष्णव देवीमे फेर रहलियै आराम केलियै तब दर्शन करय लए गेलियनि